हैलो हैलो म्हाराज कुन्न बोल्ला दे ओ अच्छा अच्छा ओह् थुआढ़े एह् में थोह्ड़ा फंक्शन दा थोह्ड़ा समान खरीदना हा एह् गलास प्लेट बगैरा होग एह् थुआढ़े कोल केह् रेट दा स्हाब कताब ऐ आं यरो घर ते समान चाहिदा गै पानी आह्ले होइये कोल्ड ड्रिंक आह्ले होइये बाकी चाह् आह्ले जेह्के मतलब कोल्ड ड्रिंक आह्ले अलग होने थुआढ़े कोल इंया मतलब समान थुआढ़े कोल सारा मतलब जेह्का स्टॉल दा होई गेआ बाकी निक्की मुट्टी प्लेट होंदी ओह्

एह् थोह्ड़ा मतलब गेस गै देई ओड़ो जियां मतलब कोल्ड ड्रिंक आह्ले गलास न ते एह् नुहाड़ा केह् स्हाब कताब ऐ सौ आह्ली पैकिंग औंदी नुहाड़े कोल जां पंजाहं आह्ली औंदी अच्छा अच्छा तुस चौबी घैंटे दुकानै उप्पर गै होंदे जां कोई मुड़े रक्खे दे न ते इयै में हा तुसें अग्गें मुड़े रक्खे दे होन ते तुस दुकानै र नेईं होन अच्छा अच्छा आवा दा इंया मिली जाह्ग ना सारा सामान इंया असें होर कुदै नना जाना पौग अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ बा एह् कम्म निं करेओ की थुआढ़ा फोन बंद होई जा फंक्शन दी गल्ल ई भी दिक्खो अस खज्जल नना होई जाचै कोई गल्ल नी भी कल्ल करगे नी भी कल्ल कार करी लैगे भी कल्ल गै गल्ल करी लैगे ते स्हाबी स्हाबी गै रेट ठीक ऐ अच्छा अच्छा